ॾह अक्टोबर उणिवीह सौ नवानवे नव नवम्बर ॿ हज़ार उणिवीह अरिड़हं अक्टोबर उणिवीह सौ असी अठ जुलाई उणिवीह सौ असी छह जून ॿ हज़ार